हैलो चरण बंदना जी केह् हाल चाल ऐ हां जी जनाब असें तुसेंगी तुं'दे कशा इक गल्ल पुच्छनी ही अस पूरी फैमिली कटरा आव दे हे ते महाराज असेंगी तुस थोह्ड़ा गाइड करू उड़गे अस एह् पुच्छना चाह्न्ने कि कटरा जियां हून असें कल आना ऐ कल निकलना सवेरे ते इक दिन बिच्च माता रानी ते इक दिन बिच्च माता रानी दे दर्शन होई जन्दे न अच्छा हां जी आनंद ते अस चलो लेई लैगे लेकिन तुसेंगी पता बच्चें गी स्कूलें छुट्टियां ओह् कियां फ्ही मैनेज करनियां छुट्टी नि ना थोहा दी ऐ आना ते असें कल गै ऐ ओह् ते गल्ल तुंदी स्हेई ऐ लेकिन अज्जकल तुसेंगी पता फ्ही स्कूल आह्ले किन्ना प्रेशर पांदे न ते चलो कोशिश माता रानी दी अस करने आं ते अस अगर इक दो दिन च होई जाह्गे दर्शन साढ़े होई जाने